कोनो भी रूपमे हमरा कलम कागजसँ लिखयमे एखनो नीक लागैए कलम का कलमसँ कागजपर लिखब ई बहुत परं पारम्परिक रूपसँ हमरासभके आयल अछि पहिने तऽ हमसभ करची कलमसँ लिखैत छलहुँ कागजपर आब तकर बाद रोसनाइवला कलम आयल निब जिभियावला आब आब तऽ लीड रीफिलके हमसभ यूज करैत छी तऽ एखनो भी हमरासभके कलम कलमसँ कागजपर लिखब नीक लागैत अछि हालमे जहियासँ ई कम्प्यूटर आ लैपटॉप आयल अछि लोकसभ या विद्यार्थी लोकनि जे आब नेक्स्ट जेनेरेशन ओसभ लैपटॉपपर आ मोबाइलपर लिखब बेशी पसन्द करैत करैए जाहिसँ अपन लेखनी राइटिंग ईसभ बहुत कमजोर भऽ रहल छै खास कए कऽ हमरासभके जे पारम्परिक मैथिली हमसभ लिखैत छलहुँ हेँ जेकि मोबाइलपर तऽ नहि लिखाइत अछि तऽ कलम कागजसँ हमसभ लिख लैत छी लेकिन मोबाइलपर नहि लिख सकैत छी लैपटॉपपर नहि लिख सकैत छी एहि कारणे आब पसन्द कऽ रहल यए हमरसभके नेक्स्ट जेनेरेशन लैपटॉपपर आ मोबाइलपर लिखब एहि कारण हमर मैथिली भाषा या अन्य तरहके बहुत रास भाषा एहन छै जेकि भाषा लिखनाइ बहुत कमजोर भए गेलै लोकसभ लिखब कम कए देलकै हेँ एहिसँ बहुत बदलाव भेलै हेँ हमसभ तिरहुत पहिने हमर पूर्व जे हमर पूर्वज छलाह हे तिरहुत भाषा लिखैत छलाहे अपन मिथिला हमर मिथिलाञ्चलके जे अपन भाषा छी तिरहुत ओ लिखैत छथि छलाह लेकिन आब ओ तिरहुत भाषा तऽ बन्दे भऽ गेलै हेँ लैपटॉप मोबाइलपर कतय तिरहुत भाषा भेटतै आ कोनो कि इस्कूल आ विद्यालय कॉलेजमे तऽ तिरहुत भाषा नहि ठीकसँ पढ़ायल जा रहल छै एहिसँ हमर तिरहुत भाषा खतम भऽ गेल आ लैपटॉप आ मोबाइलके माध्यम जावत तक मोबाइल आ लैपटॉपपर नहि भऽ जायत तिरहुत भाषा आ मैथिली भाषा ठीकसँ तऽ ई लिखब कमजोर होइते चलि जायत